जी हँ बिलकुल दोस्त सबके सङ्ग तऽ कतेक बेर निकललहुॅं घुमबाक लेल कोनो तीर्थ स्थल या कोनो पार्क वगैरह देखैक लेल आओर जखन भी एहन कोनो चर्चा चऽलल तऽ एकदिन पहिने अपनामे ई व्यस्ततामे ई समय के योजना एकटा बनेलहुॅं जे हमरा कत्ते कालके लेल जेबाक अछि आओर कत्तेक देर बाद तक हम घुमि कऽ आओर अपना पूर्ववत काजके फेर जे छै से अपना रुटीनमे हम फेरसऽ आबि जाइ ताहि हिसाबसऽ एकदिन पहिने कोनो यात्राके योजना केलहुॅं आओर ओहि तैयारी अनुसार जहाँ तक हम कतौ अगर लम्बा दूरी पर जाइत छी तऽ हमसब रात्रिके योजना बेसी बनेलहुॅं ताकि दिनकऽ अप्पन व्यस्तता आओर जेनाकि हम एकटा दुकानबला आदमी छी तहिना सब अपना अपना किछुमे किछु काजमे अपन व्यस्तता छै दिनके समयमे ओकर ओ काज भऽ गेल आओर रात्रिमे निकलला सऽ एक दिन बैच जाइत अछि दोसर दिन अपन काज केलहुॅं या तेसर दिन तक घुमै के प्लान अछि तऽ ओ केलहॅं आओर ओहिठामसऽ अपना निर्धारित समय सऽ वापस वापस घुमि कऽ फेर सऽ एक दिन या दू दिन के ट्रिप खतम कए आओर अपना कार्यक्रममे फेरसऽ लागि गेलहुॅं तऽ एहिमे कोनो असुविधा नहि भेल कखनो कखनो बाइक सऽ जेनाकि अगर चलै छी तऽ देखै छी जे बहुत एहन मित्र एहनो छथि जे ओ हर चीजके औभर टेक करै छथिन तखन कखनो कखनो लागैया जे बड़ा बेसी जल्दी तऽ कम सऽ कम जीवनमे नहि हो अपना रुटीन आओर अपना स्पीड के कम सऽ कम निरन्तरता बनेने रऽह